बरतन साफ करयके लिए घरके बरतन भोजो भातमे जे बरतनमे तेलाइन भऽ जाइ छै ओकरा साफ करेके लिए सर्फके जरूरत होइ हइ सर्फके जरूरतके साथ साथ अथी ब्रशके भी जरूरत होइ हइ दू दा तीन दा पानिसँ साफ कऽ कऽ ओकरा बढ़िआँ तरीकासँ साफ कयल जाइ छै ताकि तेलाइन ई बरतन भोजवला आगे साफ करयमे अच्छा रहै सर्फ लागै हइ थोड़ा सर्फके साथ साथ ओ चूल्हाके राख भी दै छथिन दुनू मिक्स कऽ कऽ ओकरा माँजै छथिन ब्रश द्वारा ताकि ओ बरतन बहुत अच्छा साफ होय तेलाइन कभी सुगन्ध नहि आबय जे कोइ लोक ई नहि कहय जे तेलके तरह ई बरतन महकि रहलह हन से ई साफ छह बहुत अच्छा तरीकासँ सर्फसँ आओर राखसँ दुनू मिक्स कऽ कऽ तीन या चारि पानिमे साफ कयलासँ बरतन घरेलू आ चाहे भोजके कोइ भी बर्तन साफ करयमे बहुत ही बढ़िआँ बात हइ